गंसे दाबाखौ आङो एक मास सिगां बायनानै लाबोनाय जादोंमोन बे दाबाखौ खासिया दाबा होननानै मिनथिनो मोननाय जादोंमोन नाथाय दाबाया दाहारगोनां मोनब्लाबो बिखुङा लर्ग लथ' जाबाय सानैसेनि उनावनो दा बे दाबाखौ बाहायनानै आं गोसोखौ मोजां मोनाखै मानोना बिनिनो दाहाराबो लासैनो खमायलांबाय आरो बिखुङाबो साननैसोनि गेजेरावनो ग'बाय